ہلو جی یہ دہلی پبلک لائبریری میں بات ہو رہی ہے میری جی مجھے ایک بک چاہیے تھی کیا آپ کے یہاں موجود ہوگی بک وہ مجھے یہ ایڈونچرس ان اے میگا سٹی یہ جو کہ سیم ملر نے لکھی ہے تو یہ میں مجھے آپ کے یہاں سے کتنے دن کے لیے مل جائے گی اچھا ویسے میں دہلی پبلک لائبریری سے کتابیں ایشو کراتی رہتی ہوں اس چیز کا تو مجھے پتا ہے اور اچھا یہ پھر پورے ہفتے کھلتی ہےلائبریری آپ کی اچھا ٹھیک ہے اور اس بک کی اگر میں اس بک کی اور بھی کاپیز ہیں اچھا ویسے میں دلی دلی یونیورسٹی کے کالج ذاکر حسین کالج میں پڑھتی ہوں اسی کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس لیے مجھے یہ بک چاہیے تھی اور ری ایشو کا کیا وہ رہے گا اگر میں آؤں تو ایشو ایشو ہو جائے گی اگر میں یہ کہ پندرہ دن کے بعد آئی چلیے جی شکریہ